गोदो आं स्कुल फरायनाय समाव थाखो दाइन मोनबा बिदिनो फांसनाव मोसानो सोलोंनो सोलोंदोंमोन आङो बेनि उनाव साननै सानथाम सोलोंनायनि उनाव आङो फांसनाव स्टेजाव गाखोहैबाय दाना गावनि मोसानाय सोलोंनाय स्टेपफोरखौनो बावगारजोबबाय मोसानो रोङासै बेनि उनाव थाथ' थाथा मोसालाबायबाय जादा जा जा हायो बेखौनो गोसोआव फैनायफोरखौ मोसानानै दिन्थिलाजोबबाय गान जोबजासिम सोलोंनायखौथ' आं बावगारजोबबाय गाखोहैबाय लोगो लोगोनो स्टेजाव सानथाम गोजो सोलोंनानै बेनि उनाव आङो जा मोसानानै फैबाय आरो फांसनाव